सीतामढ़ी जिलामे बेसी जे हइ कृषि उत्पादन जे हइ होइ छै ओहिमे खेतीबाड़ी होइ छै जेहिमे धान गेहूँके खेती होलक आओर सरकारके तरफसँ जे हइ पशु पालनके लागी भी पैसा अबै छै जइसे मुर्गी पालन बकरी पालन गाइ पालन हँ एकरा सबके लागी जे हइ सरकार जे हइ सबके बेबस्था दै छै ओकर लोन दै छै आओर सब्सिडी दै छै आओर एहिमे जे हइ सिँचाइके जे हइ ओहिके मुख्य साधन जे हइ सीतामढ़ी जिलामे जे हइ बेसी लोक बोरिङ्गसँ पानि वानि पटेलक हँ आओर जे ने नदी किनारामे जकर सबके हइ तऽ नदीसँ पानि देलक आओर फसिलमे जे हइ कभी नोकसान भी होइ छै कभी कभी पानि बरसात नहि होइके कारणसँ सूखा भी होइ जाइ छै सूखासँ जे हइ परेशानी होइ जाइ छै फसिल बरबाद भी हो सकै छै हँ आओर होबो करै छै बाढ़ोसँ बाढ़के क्षेत्र हइ तऽ बाढ़के कारणसँ भी फसिल किछु बरबाद हो जाइ छै हँ आओर एहि प्रकारसँ जे हइ